नमस्कार चा नमस्कार और बताइए कैसे इधर आना हुआ देखता तो हाँ हाँ बात थी क्या आपकी किसने बताया आपका नाम

अच्छा अच्छा अच्छा तो देशी घी में चाहिए कि रिफाइंड में रिफाइन चाहिए देसी गाय का एक हजार रुपये है और रिफाइंड का पाँच सौ रुपये सर रे आपका दे नहीं रसगुल्ले की बात कर रहा था रस रसगुल्ला रसगुल्ला देसी घी का लेंगे आपको महंगा पड़ेगा ना थोड़ा सा आप रिफाइंड लीजिए सही पड़ेगा आपको ज़्यादा लोग हैं क्या तो ज़्यादा लोग आपके यहाँ आएंगे न बड्डे में बड्डे में आपके यहाँ ज़्यादा लोग हैं न हाँ तो आप यही रिफाइंड वाला ले लीजिए आपको सही पड़ेगा सही रेट पर लग जाएगा आपको सही चीज पड़ेगा आपको रिफाइंड वाला

ठीक ठीक जी जी जी जी

अरे कितना देंगे आप बताइए

बताइए कितना देंगे आप कितना देंगे आप सौ सौ चलिए लग जाएगा कोई दिक्कत नही हो जाएगा आपका आप बीस को लम्बा ले रहे हैं लड्डू कितना लेंगे शुद्ध चाहिए न तो वो बुनिया वाला लड्डू लेंगे कि या मदगल वाला बुनिया वाला नही लेंगे न चलिए ठीक है आपको मिल जाएगा ठीक है वो शाम तक मिल जाएगा ठीक ठीक है ठीक है आपको शाम तक मिल जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक